असां सिंधी महिमाननि खे भॻवान जो रूप सम्झंदा आहियूं भागनि वारनि जे घर महिमान ईंदा आहिनि असां उन्हनि जो जाम सुठो स्वागतु कंदा आहियूं जॾहिं असांखे ख़बर पवंदी आहे त महिमानु सुबुह जो नास्ते ते अचे थो त असां उनखे दालि पकवान सीरो मालपूरो पकोड़ा ठाहे करे खाराईंदा आहियूं जे अगरि मंझदि जी मानीअ ते अचे थो त कढी चांवर आलूअ जा टूक कचालुनि जा टूक ऐं मिठी बूंदी ॾही वरा हीअ सभु ताम ठाहे करे खाराईंदा आहियूं ऐं सभु हथ चटे करे खाधो खाईंंदा आहिनि ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं असांखे आशीर्वादु बि ॾींदा आहिनि ऐं असांजो सिंधी खाधो ॾाढो फेमस आहे कढ़ी चांवर सभिनि खे वणंदा आहिनि अहिड़ो कोई माण्हूं न आहे जंहिंखे कढ़ी चांवर न वणणु